हेलो मयन बात कर रही हो आपकी टीचर बात कर रही हूँ भूमिका फुटबॉल कोच तो आप अभी आ नहीं रही हैं क्लास क्या क्या बात है प्रैक्टिस के लिए आ नहीं रही हैं क्या तबियत ओबियत खराब है या कहीं बाहर गई हैं घूमने अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो अभी आपकी तबियत वगैरह ठीक है अच्छा तो आप मेडिसन वगैरह ले लिए न डॉक्टर ओक्टर को दिखा दिए होंगे हाँ तो अभी कन्टिन्यू आगे कन्टिन्यू करने का कैसा प्लान है आपका अच्छा अच्छा नहीं देखिए समर कैम्प क्या है वह अलग हो जाता है अपनी प्रैक्टिस तो चली रही थी कितने टाइम से है न तो आप एक काम करिए अभी आप ग्राउन्ड तो आ नहीं रही हैं तो कल से आप ग्राउन्ड आइए देखिए प्रैक्टिस अगर आप अच्छा करेंगी तो रिज़ल्ट अपन को अच्छा मिलेगा और क्या है न कि मैचेस होने वाले अपने तो मैच होंगे तो क्या है बिना प्रैक्टिस के तो अपन कर नहीं पाएँगे एक अच्छी प्रैक्टिस होगी तो अपन अच्छा प्रदर्शन दे पाएँगे है न अच्छा जभी तो अपन ट्रॉपी वगैरह जो अपना ड्रीम है कि हमें यह बनना है यह करना है आगे जभी तो हम आगे कर पाएँगे है न है न इस बार आपको करना ई है और मुझे भरोसा है कि आप कर लेंगी अब देखिए अब मेरा भरोसा आपको बताना है कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ है न है न तो आप पुलिस ग्राउन्ड आइए न पुलिस ग्राउन्ड आइएगा सुबह आप आ जाइए सात से नौ आइएगा है न तो प्रैक्टिस करते हैं अपन और आपके फ्रेंड्स लोग को भी बता दीजिएगा जो आ नहीं रहे हैं और क्या है थोड़ा हाँ क्या है हाँ वह तो मैं मेरे तरफ से बिल्कुल रहेगा आपको पूरा सपोर्ट है न क्या है न अब बहुत हो गया हँसी मज़ाक पर जो भी था अब थोड़ा इस्ट्रिकली होकर अपन को गेम की तरफ ध्यान देना है है न प्रैक्टिस हाँ हाँ देखिए अगर आप अपना हंड्रेड पर्सेंट देंगे तो मुझे भी हंड्रेड पर्सेंट मिलेगा है न मैं भी अपना हंड्रेड पर्सेंट लगाऊँगी तभी कुछ आगे बढ़ पाएँगे अपन आगे कुछ कर पाएँगे और तुम्हारी फ्रेंड से बात हुई है जो आती थी तुम्हारे साथ क्या नाम है उसका अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ तो कल आ जाइएगा न और हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है तो आज और आराम कर लो आप है न कल से बिल्कुल कन्टिन्यू और अब थोड़ा तबियत का भी ध्यान देना है है न डॉक्टर वॉक्टर से मैडीसिन वगैरह अच्छे से ट्रीटमेंट करवा लेना और अगर अभी कुछ लग रहा हो तो है न और कल से बिल्कुल कन्टिन्यू होना ओके स्ट्रिकली बोल रही हूँ मैं है न